असांजे खेत्र में थींदी चोरी चकारी नंढा नंढा लूटपाट माण्हुनि जे हथ मां फोन खणी वञण गले में पातल सोन लाहे वञणु अहिड़ा ई घणा अपराध नंढा वॾा थींदा त रहनि जंहिंजो जवाबदारु हिकु ग़रीब बि ऐं बेरोज़गार बि हुजी थो सघे बेरोज़गारीअ जे करे माण्हू ग़लति रस्ते ते वञी करे चोरी चकारी करे थो माण्हुनि जो लूटपाट थो करे पोइ या त उहो ग़रीब बि हुजी थो सघे जंहिंखे कोइ कमु न ॾिए ऐं उनखे ई इहो ग़लति रास्तो अपनाइणो थो पए त ई मुंहिंजो चवण एतिरो ई आ्हे की ग़रीबी ऐं बेरोज़गारी जो करे नंढा वॾा अपराध असांजे खेत्र में थींदा ॾेखामण अचनि था